भारतांत जास्त पसंतीचें जेवण म्हटल्यार शीत डाळ

आनीक कडी प्लस रोटी किंवां चपाती ह्या पदार्थाक जास्त पसंती आसा त्यातल्या त्याच सामकें फामाद पदार्थ म्हणजे वडा पाव म्हणजे मोस्टली सगळ्याक मेळटा आमलेट पाव सामकें पसंतीचें ज्या ज्या जाग्यार वता थंय थंय आमलेट पाव मोस्टली मेळटा मिर्ची वडा सामूसा ये हे पदार्थ सामके आवडीचे जाला सगळ्याक म्हणजे सावथाक सान नाॅर्थाक पर्यंत जरी गेलो न्ही जाल्यार हें सगळ्याक मेळटा आनीक तितू भितर सामकें फामाद हा आनी पदार्थ म्हळ्यार रसगुल्ला गुलाब जामून बासूंदी पुरण पोळी ये हे पदार्थ जे आसा तें सगळे मेक्जीमम आवडीचे आसात तितूंत भितर आमी मसाल्याचो जर विचार जर केलो जार जायत जाल्यार मसालो म्हटल्यार कोथंमीर तिकी दगड फूल लवंगां हे ज्यो गोष्टी आसात तें नंतर लसूण आमी तेतून मागीर अटंबाची सोल म्हणोन आसा तेज नंतर ना जाल्यार थोडे चिंच म्हणजे पिकली चिंच वापरतात हे वापरून मागीर त्या पद्दतीन मसाल्याची केले वता डाळ सहजा म्हणजे देशा भर सगळ्याक डाळ हो प्रकार आसा तयार करपाची पद्दत जरी वेगळी वेगळी जरी आसली जाल्यार सुद्दां शेवटी डाळ मागीर तो रस्सम आसूंदी डाळ आसूंदी जांव डाळ फ्राय आसुंदी म्हणजे अशें पद्दतीतल्यान हें सगळें फामाद आसा आनी हे मसाले आसा तेतून भितर हळदी पिठो आयलो मसाल्या भितर हळडी पिठो आयलो तेजे नंतर मिरसांगे सुकी मिरसांगे पिठो आयलो सो हे मसाले आसात